मैं एक ड्रॉइंग बनाई थी वो बहुत खूबसूरत था वो इतना अच्छा लगा था कि सब लोग बोले बहुत अच्छा है मुझे महसूस हुआ कि वह वो कितना अच्छा था ड्राइंग मेरी दोस्त ने भी बहुत ड्रॉइंग बहुत अच्छा बनाया उसके लिए भी सब बोले बहुत अच्छा है वो इतना यादगार था कि उसे बहुत संभाल के रखना पड़ा और फिर उसके बाद में मैंने हर बार ड्राॅइंग बनाई बहुत अच्छा ड्राॅइंग लगा मुझे बनाने में मैं ड्राइंग बनाती हूँ और ड्राइंग बनाने में जो से हर एक चीज होती है खूबसूरत उसे हर उसकी लाइनें उसकी कलर को बहुत अच्छे से किया मैंने और फिर उसके बाद में बनाने के बाद से अच्छे से कलर और उसे मैंने उसमें एक पेट बनाई उसमें कलर बहुत अच्छा किया उसके बाद जो होती है उसकी लाइनिंग उसकी कलर मैंने बहुत अच्छे से किया जो उसमें बहुत अच्छा था कि बाद देखने के बाद सब बोले बहुत अच्छा है ड्राॅइंग की खूबसूरत और एक मुझे भी लगा कि वो बहुत अच्छा लगा दिखने में और अब मेरी सहेली भी ड्राॅइंग बनाई बनाती है वो कहीं की वे देखो कैसे बनाएँ हमें भी बनाना है बहुत अच्छा लगा और उसके महसूस करने के बाद लगा कि हाँ हम भी बहुत अच्छा बनाएँ फिर उसके बाद सब लोग बोलें कि तुम ड्राइंग प्राइंग मेरा बनाओ वैसे एक मतलब हम इतनी यादगार थी वो ड्राइंग जब उसमें पीपल के पेड़ अच्छे से चिड़ियाँ उड़ियाँ सब बनाएँ थे बहुत सुंदर लगा और वैसे ही ड्राइंग हमेशा बनाते हैं जो सबको बहुत सुंदर लगता है फिर वो ड्रॉइंग है बहुत मतलब कि कितनी बार हम बनाएँ बहुत अच्छा लगा हमें बनाने में महसूस करने में कितना अच्छा ड्रॉइंग हम बनाएँ और उसमें क्या होता है कि जो कलर करते हैं वो भी बहुत अच्छा है कलर्स उसमें भी बहुत अच्छी लगी पेड़ उड़ कलर और उसमें अच्छे से कलर भरना ड्राॅइंग बनाएँ और ड्राइंग बनाने के बाद में हम फिर उसे बहुत अच्छा लगा देखने में से सेट किए और कलर सेट दोनों बनाए अच्छा लगा दोनों देखने में और मैं वैसे भी बनाती हूँ वो बहुत अच्छा बनाती है वो उसने कलर उलर बहुत अच्छे करती है और सुंदर लगता है देखने में कल ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और ड्रॉइंग हम बहुत बनाते हैं सेटिंग और कलर दोनों बनाते हैं और अच्छे से उसे रखते हैं जो कि कोई देखे तो बोले हाँ ये बहुत अच्छा है ऐसे वैसे इसीलिए हम उसे बना के रखते हैं जो सब देखती हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा बनाएँ ड्राॅइंग इसलिए हम हमेशा ड्राॅइंग बनाते हैं और ड्राॅइंग की जो हर एक डिजाइन होती है पेड़ और मकान उकान अच्छे से बनाते हैं ड्राॅइंग में बनाने के बाद उसे हम क्या बोल स्कूल या कॉलेज में चिपकाते हैं अच्छा लगता है ड्राॅइंग तो उसे देखने से से यादगार बनी रहती है कभी हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने बनाया है इसीलिए वो ड्राॅइंग बना के अच्छा लगता है और हमारे बनाती हैं और लोग बना के रखते है जो फिर आप कभी आते हैं तो देख के महसूस करते है कि बहुत अच्छा है और अब सब मतलब जैसे ड्राॅइंग उरोइंग करने में फिर हम फिर से भूल जाते है तो उसे देख के महसूस करते हैं कि हम फिर बनाएँ नहीं बनाते हैं तो